हमरा सबके जे छै डिफेन्समे जे छै से काम करै छियै आ ओहिमे जे छै जैसे मीडिआबला सब यऽ आएल आ तेकरबाद जे छै ओ फोटो तोटो जे छै ओ लेलक आ ओकरा जे छै ओकररबाद जे छै पेपरमे जे छै ओकरा दै छै तऽ हमारा सबके ई सब जे छै डेलीके कामे छियै यानि रोड पर जे छै हमरा सबके रहै छै ड्यूटीमे आ ड्यूटीमे रहैके बाद जे छै ई सब जे छै मीडिआबला सब आएल पूछताछ करलक की कहाँ घर भेल की अपनेकेँ नाम छियै केना एक्सीडेन्ट भेलै हूँ आओर कथी से जे छै ठोकर लागल जे अहाँ गिरलियै कथी कथीमे चोट लागल तऽ ओकरबाद जे छै तेकरबा ओ आदमीके खबर करै छै या आबै छै तऽ ओकरा एम्बुलेन्सके अगर ब्यवस्था होइ छै तऽ एम्बुलेन्स करै छै ओकरा लए जाइ छै होस्पिटलाइज होस्पिटलमे लए गेल फेर ओकरा पूछताछ करलक या ककरोसँ दुश्मनी अहाँके छल तऽ केओ ठोकर मारलकै की अपने जे छै गिरलियै तऽ ककरो जे छै या अगर बैलेन्स भए गेल तऽ ओहोमे हइ छै या गड्ढा गुड्ढी रहै छै तऽ ओहो सबमे होइछै हँ गिर गेल पहिआ जे छै स्पीडमे चलाबै छै तऽ ओहोमे जे छै गिर जाइ छै तऽ मीडिआबला तऽ इएह सब चीज जे छै ओ पूछै छै आ तेकरबाद पुछिके जे छै तेकरबाद ओ फेर हँ पेपरबाजी करलक या सन्देश पहुँचेलक जेना कोनो केसे होइछै तऽ केसेमे जे छै ओकरा पूछल जाइ छै कि अहाँ सब जे छै मतलब केना केना बिबाद भेलै केना झगड़ा भेलै हूँ के मारलकै केकरा के मारलकै तऽ इएह सब चीज जे छै से पुछलक बाल बच्चा कै गो छऽ ई बड़ा छी कि छोटा छिअ या ककरो गार्जियनके एक्सीडेन्ट भेल तऽ ओकरे बारेमे जे छै से पूछै छै ओकर परिबार से पुछलक ओकर बेटा सगा सम्बन्धी से से पूछै छै तऽ इएह सब चीज जैसे पत्रकारके इएह सब काम छियै तेकरबाद केओ नेते आएल तऽ ओत्तए गेल तऽ ओएह भाषण जे दै छै ओ भाषण सबके जे छै एक्वाइर करिके जे छै सब एहिमे ऑब्जर्ब करै छै तेकरबाद जे छै ओकरा मीडिआमे जे छै निकालिके ओएह पेपरबाजी करलक तब मीडिआ सबके इएह सब जे छै काज छियै हँ हँ जहाँ तक जे छै तेकरबाद जे छै गाँव घरमे भी कतए लड़ाइ मारि पीट या बिबाद कोइ तरहके बात भेल तऽ ओहो जगह पहुँचै छै या ट्रेन हादसा भेल या कोइ भी चीज जेतना भी जे छै हादसा होइ छै तऽ ओहिसबमे मीडिआ बला सब पहुँचै छै आ पहुँचके जे छै ओकरा जे छै मतलब प्रचार प्रसार जे छै ओ करै छै पेपरबाजी ओ करलक तऽ मीडिआबला सबके इएह सब काम छियै